جی میری بات اسٹیشنری سے ہو رہی ہے جی جی ایکچوئلی مجھے اسٹیشنری کی سامان چاہیے کچھ چیزیں آپ کے پاس نٹراج کا پین ہے مجھے دو درجن جی جی مل جائے گا اور ایسپکٹرم ہے ایسپکٹرم اچھا آر کے شرما کا چاہیے تھا جی جی جی اور دو درجن مجھے کاپی پرکاش کمپنی کی جی جی اور تین درجن جو ہے وہ پین چاہیے لنک جی جی جی اور ہسٹری میں کون سی بک ہو گی آپ کے پاس این سی آر ٹی ہے این سی آر ٹی میں کل کلاس کی ہے سیکس سے ایٹ تک ہے اچھا اچھا تو مجھے نا ہیں آپ یہ تھری جو ہے سیکس سے لے کے ایٹ تک ایک درجن کر دیں اس کے بعد جغرافی جو ہے اس کو کر دیں ایک درجن این سی آر ٹی سکس سے ایٹ پولٹیکل بھی کردیں اور مارکر پین کر دیجیے تین درجن جی جی اسٹیپلر ہوگا اسٹپبلر اسٹیپلر دو اسٹیپلر کر دیں

اور گفٹ آئٹم میں کچھ ہے آپ کے پاس گفٹ آئٹم میں گفٹ گفٹ آئٹم میں سیلو ٹیپ وغیرہ جو ہوتا ہے کلر فل ٹیپ جو ہوتا ہے اوکے اوکے تو ایک درجن وہ کر دیں اوکے چھوٹی کر دیں اور ایک درجن بڑی کر دیں اوکے ٹھیک ہے آپ پیک کر کے رکھیں میں آتا ہوں آپ کے پاس وزٹ کرتا ہوں میں میں شام تک آتا ہوں اوکے اوکے اوکے سر تھینک یو سر